हैलो अंजी ठीक तुस सनाओ नंबर मिगी सनाया उनें फोन आए दा तुसेंगी उंदा ते सनाओ मिगी घर दिक्खना तुसें ते आं इत्थें इक्क पलौड़ा पौंदा नी ते सुभाष नगर आह्ली साईड उत्थें बड़ा इंया सैट त्रै कमरे ते बाथरूम ते कन्नै होर बी ऐ ते कन्नै रसोई बी ते कन्नै बरांडा बी ते कन्नै शैल मतलब ते दिक्खो इन्ना स्हेई घर ऐ जिन्ने बी में बेचे नी स्हेई प्राईज़ ते स्हेई रेट इयै सबकिश में स्हाब लाया ओह् रेट किश बी निं ऐ पंदरां लाख दा बेचा दे ओह् पंदरां लक्खे दा ते मतलब किश बी निं ऐओह् पंदरां लक्ख ओह्दे घरै दे अग्गें जबरदस्त घर ऐ ओह् अ ते कन्नै पूरे घर मॉर्बल पेदा कोई टेंशन निं ऐ ते कोई किश निं ऐ ते इंया पूरा घर नमां जेहा फिट फाट पंदरां लक्ख लेइयै दिक्खी लैओ एह् चीज़ शैल ऐ पंदरां लक्ख दा तुस लेई लैयो शैल ऐ घर तुस मिटिंग बुलाओ ते अस उ'नेंगी बी आक्खने आं आं तुस कैलूं बेह्ले होने ते मिटिंग रक्खाना भी ते करी लैओ गल्ल बात कनेहा रेट केह् करना कियां करना भी कल्ल दपैह्रीं बास्तै ठीक ऐ ना ना ओह् ठीक ऐ कोई चक्कर निं ऐ ओह् तुंदा नांऽ केह् ऐ थुआढ़े उंदा ते उंदा नांऽ केह् करङन आं मिगी पता राजू राजू आक्खदे उनेंगी मिगी रियल नां नना पता ठीक ऐ चलो कोई निं ठीक ऐ चंगा